اُتر پردیش میں پرائیویٹ ہیلتھ کئیر کے اچھے آپشنس موجود ہیں اُس کا معیار کافی اچھا ہوتا ہے لیکن قیمت تھوڑی زیادہ رہتی ہے پبلک ہیلتھ کئیر کے مقابلے میں لیکن میعار بہت اچھا ہوتا ہے اور رسائی بھی آسانی آسان ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو انسان اِس وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے نہیں تو پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل اچھے ہوتے ہیں اُتر پردیش میں اور پبلک ہیلتھ کئیر کے حالت اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے لوگ وہاں جانے سے بچتے ہیں وہاں پھری تو رہتا ہے لیکن کوئی خاص مطلب آپ کے مریض کا دھیان نہیں رکھتے ہیں لاپرواہی ہوتی ہے اور پھر اُس میں آدمی ڈرتا ہے کہ وہاں جانا مطلب صحیح نہیں ہے پرائیویٹ میں چلو بھلے ہی تھوڑا مہنگا ہو لیکن جو ہے پرائیویٹ میں چلو تو اِس وجہ سے لوگ پبلک ہیلتھ کئیر میں تھوڑا سا بھروسہ نہیں کرتے ہیں